میرے خیال سے آنے والے کچھ برسوں میں جو ٹیکنالا جو جو ٹیکنالاجی پریشانی کا باعث بنے گی اور جس کا حل نکالنا بہت مشکل ہوگا وہ موبائل فون ہوگا کیوںکہ آج ہم دیکھیں تو سب کے پاس اپنا اپنا موبائل فون ہے جو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک موبائل فون ان ہاتھوں میں نظر آتا ہے اور وہ کسی کام میں اپنا دماغ یوز نہیں کر پاتے آپ اپنے آگے پیچھے دیکھیے تو ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل نظر آئے گا کچھ پوچھا جائے تو وہ اپنے دماغ سے کچھ نہیں بتائیں گے صرف اور صرف موبائل پہ سرچ کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو موبائل فون ایک ایسی مصیبت بن چکا ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب اس میں مشغول رہتے ہیں چار دوست اگر ساتھ میں بیٹھیں ہیں تو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا اور آپس میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا یہی آنے والے برسوں میں سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے